आंनि ना हमनायनि स्किल्स आ आं गुबुनफोरनिफ्राय रावनिफ्रायबो सोलोङाखै खिन्थु आं गोरलैनिफ्रायनो जेराव जों दैलाम सेर मोनना न'आ बे समावहाय आङो दैलाम बारियाव अनेक ना मोनोमोन बे समाव आं ना हमनो थाङोमोन बेबायदिनो हमै हमै माखासे टेकनिक फोरखौ रोंबोबाय जेरै दा आङो खेबजां बानायनानै टर्च लाइट लानानै मोनायावहाय न' खाथिनि दैआव गावो आरो थिग बेबायदिनो माखासे नाफोरखौ ससे थांबानो नाफोरखौ मोनो जानो थाखाय थोयो आरो आं उन्दैनिफ्रायनो ना हमनो थाङोमोन औ दैलामबारियाव थाङोमोन माखासे लोगोफोरजोंहाय ना हमनायनि आदबफोरा अनेक रोखोमनि दं जेरै आइजोफोरा जेखायजों हमो हालुवाफोरा नाफोरखौ फिसिं बोननानैबो मोनो जेजों सारो आरो दै बान्दो थेनानैबो हमो बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि टेकनिक फोर दङ आरो बांसिन टेकनिक खौ आं दा बाहायो मोनानि समावहाय हरनि समाव टर्च लाइट लानानै खेबजांजों ना गावनाय बे टेकनिक खौ बाहायो आरो स' बेबायदिनो ना हमनायनि टेकनिक फोरा आरो